یوگا کرنے کے فائدے کچھ اس طرح ہیں جسمانی لچک میں اضافہ ہوا ہے اب جسم کے جوڑوں میں سختی کم ہیں دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے اور خون کا دباؤ بھی قابو میں ہے توجہ اور یادداشت بہتر ہو گئی ہے وزن میں کمی آئی ہے اور جسم فٹ محسوس ہوتا ہے صبح یوگا کرنے سے پورا دن توانائی محسوس ہوتی ہے غصہ اور چڑچڑاپن کم ہوا ہے پرسکون نیند آتی ہے بے خوابی کا مسئلہ نہیں رہا لمبے سانس کی مشق سے سانس کی لمبے سانسوں کی مشقیں سے سانس کی بیماریوں میں آرام ملا ہے